जी मैम बिल्कुल हो जाती है बताइए मैम हमारे यहाँ पे हाइड्रा फ़ेशिअल के पाँच हज़ार रुपये हैं जी मैम हमारे यहाँ देखिए कम का तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पे अभी जो भी ऑफ़र राखी का ऑफ़र चल रहा है उसमें हम बीस परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं आपको तो वो हम आपको पाँच हज़ार में जो भी ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट होगा वो हम आपको दे देंगे जी जी जी बिल्कुल मैम आपको इसमें छूट मिल जाएगी और मैम देखिए हाय जी जी जी बिल्कुल मैम इसमें कम से कम मैम आपको पाँच से छः घंटे तो लगेंगे आपको इसमें

क्योंकि मैम पूरी प्रक्रिया होगी पूरा हम इसमें समय देंगे तो प्रॉपर मतलब आपकी पूरा स्किन को फ़ेस को टाइम चाहिए जो भी हम हाइड्रा फ़ेशिअल करेंगे तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा जी जी जी मैम इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी है आपका इस चीज़ मैं कोई भी आपको शिकायत नहीं आएगी हम आपकी पूरी स्किन चेक करके फिर ही हम आपको बताएँगे कि कौनसा प्रॉडक्ट आपके फ़ेस पे जाएगा

मैम देखिए समय का ऐसा है अगर आप थोड़ा अभी आप कब करवाएंगे आज ही करवाएंगे या कब करवाना चाहते हैं आप क्योंकि देखो अगर आप कल आते हैं तो कल आप अगर इसी समय आ जाएँगे तो दोपहर में क्या है हमारे थोड़े से जो कस्टमर होते हैं ग्राहक होते हैं वो कम होते हैं अगर आप शाम को आएँगे तो हमारे ग्राहक ज़्यादा होते हैं और हमें बाकी ग्राहक को भी देखना होता है तो थोड़ा समय लग जाएगा और अगर आप आज ही करवा लोगे तो आज ज़्यादा अच्छा होगा आज हमारे यहाँ पे इतना भी भीड़ नहीं है तो इसीलिए हम आपका जल्दी से जल्दी आपका हो सकता है जहाँ पाँच छः घंटे लगें आप तीन चार तीन घंटे में फ़्री हो जाओ तीन से चार घंटे में मैम ज़्यादा समय नहीं लगेगा एक बात बताओ आप खुद के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो अगर आप आपका टाइम भी बच जाएगा कल आओगे आप तो ज़्यादा भी टाइम लगेगा अरे मैम देखिए मैं आपको पहले ही बीस परसेंट की छूट बोल चुकी हूँ कि बीस परसेंट मैं आपको दे दूंगी फिर आप जी जी जी मैम देखिए छूट के साथ मैं इसमें आपको थ्रेडिंग थ्रेडिंग कर दूंगी मैं आपका थ्रेडिंग का मैं आपसे नहीं लूँगी हाँ आपको थ्रेडिंग के पैसे आप थ्रेडिंग के पैसे मत देना वैसे देखिए हमारा थ्रेडिंग का कुछ बचता नहीं है फिर भी मैं आपसे बोल रही हूँ चलो ठीक है आप थ्रेडिंग का मत देना मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक कोई दिक्कत नहीं आएगी मैम हमारी तरफ़ से आप एक बार लेके देखिए उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपना जो भी आपका राशि है हम आपको वापिस कर देंगे बाकि कोई दिक्कत नहीं आएंगी ठीक है ठीक है मैम धन्यवाद है ना